ॿारु जंहिंमहिल नंढो हूंदो आहे त असां हुन खे रोज़ु कारो टीको लॻाईंदा आहियूं ऐं बदर में बधी करे सुम्हारंदा आहियूं जंहिंमहिल उहो राति जो सुम्हंदो आहे त असां रिल्को विछाये करे ऐं मच्छरदानी लगाईंदा आहियूं ॿार खे गले में असां कंधड़ पाईंदा आहियूं जंहिंमें सोन और लोहो लॻल हूंदो आहे ऐं हथनि में असां हुननि खे कंगड़ पाईंदा आहियूं ॿारु जंहिंमहिल पंधु करणु सिखी वेंदो आहे या बांबड़ा पाईंदो आहे त असां पूरे घर खे साफ़ु रखंदा आहियूं ताकी जंहिंमहिल उहो बांबड़ा पाए त कोई बि नुकीली शइ हुन खे लॻेसि न ॿारु जंहिंमहिल नंढो हूंदो आहे त असां पूरो सफ़ाईअ जो बि ध्यानु रखंदा आहियूं जीअं हुननि जा कपिड़ा असां बार बार धुहाराईंदा आहियूं कोई बि कपिड़ो हुओ हिक बार पाईंदा आहियूं त बिना धोए करे असां दुबारा हुन खे न पाहिराईंदा आहियूं ॿारनि जा कपिड़ा ढंग सां असां डैटोल में धोईंदा आहियूं ताकी ॿारु ॿारनि बैक्टेरिया सां दूरि हुजनि असांखे ॿारनि जी नंढी नंढी शयुनि खे ध्यानु रखिणो पवंदो आहे कंहिंमहिल उहो रोटी थो खाए कंहिंमहिल उहो छा थो करे ऐं ॿार खे असां वधीक गर्मीअ में न घुमाईंदा आहियूं ताकी हुन खे लू न लॻी वञे कंहिंमहिल गर्मीअ में उहो ॿार ॿाहिरि निकिरे थो त असां हुन खे डायरैक्ट कोई अहिड़ी जॻहि ते न वठी वेंदा आहियूं जिते ए सी या कूलर लॻल हुजे पंद्राहं मिंट या अधु घंटो वेहारे करे पोइ असां अहिड़ी जॻहनि ते वठी वेंदा आहियूं ॿार खे मुञण खां पहले संजाह जो बि ॿाहिरि न निकराईंदा आहियूं जंहिंमहिल हुननि जो मुञण थी वेंदो आहिनि पोइ उहे संजाह जो ॿाहिरि निकरंदा आहिनि